हाँ मैंने अपनी ड्रॉइंग की क्लास अपने स्कूल में ली है और पहले ड्रॉइंग में तो हम साड़ी का किनारा बनाना सीखे पेड़ की कली फूल की कली पहले तो कली बनाए उसके बाद फूल बनाना स्टार्ट किए हैं और हम ड्राइंग की मदद से ही मेहंदी लगाना सीखे हैं और मुझे मेरी मेहंदी लगाना बहुत लोगों को पसंद आता है हम बहुत अच्छे से मेहंदी लगा लेते हैं शादी में और ऐसे शादी पार्टी में मेरी फ्रेंड्स के यहाँ कुछ भी हो तो सब लोग बोलते हैं जाते हैं मेहंदी लगाने के लिए और ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट मतलब मेहंदी लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं वह लगाकर हम पैसा भी कमाते हैं और क्योंकि वह भी तो एक कला ही है ना और ड्रॉइंग है ड्रॉइंग से ही हम मेहंदी लगाना सीखे हैं और जब से मेहंदी लगाना स्टार्ट किए हैं वैसे तो मेरी डिमांड और भी बढ़ गई है शादी पार्टी गोद भराई और रिसेप्सन सब कुछ में जाते हैं मेहंदी लगाने के लिए और बहुत अच्छा ड्रॉइंग है मेहंदी क्योंकि हम ड्रॉइंग से ही मेहंदी लगाना सीखे हैं